अ' अ' मामोन दरजाखौ माबा बैनि सानि हुखौ नोङो गाहायथिं बोख्लायनानै होना खुलिबानो जाबाय आङोथ' सायाव जेबो मारियाखैमोन नोंलाय बोरैथो खालामनानै लाखो मोजाङै खुलि फिन्नाय अ' मोजाङै माबाफिन दे बेयो बोरैबा माराम खानानै खुलिनो हायाखै खोमा आङोथ' दा सोलाबथवाखौ र' दा दसे उनावसो थांनो हागोन आङो एसे नोङो नाजा नायनाय अ' बोरैबा जानानै दं होमबा दे नोङो आं दसे मोनहै जासिम एसे खुलिबाय थाबानो जाबाय आं मोनहै सिमनाय सिमल' नों खुलिबाय थाथनाय आं थांगोन्ना लासैनो बोरैथो जाखो बिदिलाय आंथ' जेबो लक थक खालामना गाराखै गारबोआखैमोन्ना अ' बोरैबा माबाना दं बियो माराम जानानै खुलिनो हायाखै खोमा दे दसे ट्राइ खालामथ' आं थांबाय दं ओ औ थांबाय दं दे औ दे दे थांबाय दं औ दे